मुंहिंजे दोस्त जी शादी हुई त मूंखे उन लाइ हिक जामु सुठी शॉट खपंदी हुई त मां पंहिंजे जूनागढ़ शहर में मांगनाथ रोड ते ओम जींस वियर में वयुमि अने उते वञी इन्हनि खे चयो कि मूंखे शादीअ ते वञिणो आहे त शादीअ लाइ हिकु जेकी सुठी लॻे शॉट उहा शॉट ॾेखारियो त उन्हनि मूंखे जामु शॉटूं ॾेखारी पर उनमां हिकु शॉट मूंखे एॾी जामु वणी जेकी मुंहिंजे मथां सुठी बि पई लॻे अने शादीअ लाइ लाइक़ बि हुई उन जो कपिड़ो बि एतिरो मस्तु हो सफ़ा मुलायम हो पायण खां पोइ गर्मी बि न थिए अहिड़ी रीति कपिड़ो हुअसि इन जो एकदम मना सुठी रीति कुझु वांदो न अचे पाण खे अहिड़ी शॉट हुअसि जामु सुठी शॉट हुई